साढ़ै पिंड जिसलै धाम होंदी अस सारैं कोला दा पैह्लैं भांडे कट्ठे करने होने सारे मुड़े पिंडा दे जाइयै फ्ही ट्रैक्टरै च भांडे पान्ने होने फ्ही लेआने होने जित्थें धाम होंदी बड्डे जग होंदे शैल जियां सतवाह् दे होईये जग होईये धाम होई फ्ही अस जन्ने फ्ही उध्दर डाह्न कड्डना फ्ही डाह्ना च सारैं मुड़ै गैंती लेईयै डाह्न कड्डना फ्ही ओह्दे बाद असैं उत्थें डाह्न कड्डियै ओह्दे बाद असैं डाह्न कड्डियै बाल्लन आह्नना फ्ही असैं उस डाह्ना गी मिट्ठा मूंह् कराना तेल ते धूम्बा सुट्टियै मिट्ठा मुंह् कराना फ्हा डाह्नै च अग्ग बाली देनी फ्ही असैं सगले तुगा देईयै चाढ़ी ओड़ने फ्ही असैं ओह्दे बाद दाल पाई ओड़ना बिच्च फ्ही ओह्दे च बनानी दाल फ्ही लोकें गी धाम आक्खनी फ्ही ओह्दै बाद असैं कद्दूं चीरना चौल कड्डने बड़ा टैम ललगदा टप्प चाढ़ी ओड़ने असैं तुगा देईयै कन्नै फ्ही ओह्दै बाद असैं ओह् करी ओड़ना फ्ही ओह्दै बाद असैं चौसल कड्डने चौल लाने ओह्दै बिच्च तामै कन्नै चौल कड्डने पूरे उध्दर लाने जगा बनानी चौलैं गितै हैट्ठ पराली शराली शैल मसैम चाद्दरां सांद्दरां पाईयै चौल लाईयै असैं ओह्दै बाद सोआद करियै धाम खलानी बड़ी तगड़ी धाम बनानी गर्मी बड़ी होंदी कदैं कदैं अग्ग बड़ी भखदी कदैं कदैं फ्ही ओह्दै बाद उद्दर जाईयै असैं फ्ही लोकें गी नाईयै कोला दा धाम खलाई ओड़नी फ्ही उसी आक्खना धाम खान आई जाओ फ्ही लोग धाम खान आई जंदे फ्ही ओह् परताने स्टैंडिग प्रोग्राम कीता जां बैट्ठी बठाली जियां खलाओ तोआड़ी मर्जी होंदी ओह्दै बाद फ्ही असैं धाम खलाईयै ते लोकें गी धाम खलाईयै ते फ्ही केंई मुड़े भांडे मांजन लगी पौंदे फ्ही ओह्दे बाद च धाम साढ़े पिंड बड़ी चिर अट्ठ बज़े तक्कर चलदी रौंह्दी ओह्दे बाद फ्ही मुड़े भांडे मांजन लगी पौंदे भांडे भूडे माजियै फ्ही मुड़े जिसलै बेल्ले होंदे फ्ही मुड़ें गी पार्टी दिंती जंदी इयैां सोडा प्लैया जंदा जां कोई बड़े इयां धर्मी लोग होंदे फ्ही ओह्दे बाद च साढ़े पिंड धाम बड़ी इयां बड्डी धाम चलदी शैल धाम होंदी जियां हून सतवाह् बैट्ठे दा हा पिंड फेही ओह्दे बाद साढ़े पिंड परशुराम ज्यंति आह्ले दिन जग होया बड्डा असैं धाम बनाई ओह्दे च बड़ा किश पाया खार बनी दी हीउस दिन दो टप्प खार बनी दी ही ओह् खाद्दी लोकें लोकें आक्खेआ बड़ी सोआद बनी दी ही फ्ही कन्नैं लोकैं आक्खेआ बड़ी सोआद बनी दी ते चौल बनाए मिट्ठे चौल बनाए कन्नै असैं अट्ठैं सवेंदी दाल बनाई दो सगले दाल बची बाकी सगले दाल लग्गी फ्ही असैं कीता उनैं साह्ॅनू पैसे दित्ते अस धाम करने दा ज्हार रपेआ लैन्ने होने तो जेह्ॅड़े दो शांटे होंदे उनेंगी ज्हार रपेआ दिन्ने होने पंज पंज सौ रपेआ ध्याड़ी कन्नै फ्ही असैं धाम करियै ते फ्ही सारे मुड़े घरे गी चली जंदे फ्ही अगले दिन औंदे भांडे दिखदे ट्रैक्टर पाई लेई जंदे भांडे दिंदे लोकें दे घरे घरें जिंदै घरे दा भांडे गराहे दे होंदे फ्ही जेह्ड़ा बाल्लन बची जंदा ओह् कुदै दुई धामां च लाई ओड़ने होने फिर साढ़ै तलाव धाम होंदी मोशनी ग्रां च शैल धाम करदे लोग बड्डी धाम होंदी फ्ही आखदे फ्ही साढ़े पिंड बड़ियां धामां होंदियां आखदे भला धाम खाई जाओ धाम खाई जाओ धाम खानें गी लोग औंदे बड़ी बड़ी दूरा दा लोग औंदे फ्दी धाम खंदे फ्ही कन्नै आखदे धाम खाई जाओ फ्ही लोग धाम खंदे सारैं कोला पैह्लैं असें जाना होंदा डाह्न कड्डियै भांडे कट्ठे करने होंदे भांडे कट्ठे करियै फ्ही असैं ट्रैक्ट्रै च पाने होंदे फ्ही इक मुड़ा ट्रैक्टर चलादा सारे मुड़े ट्रैक्टरै च बेहियै जैकारे लांदे फ्ही आखदे धाम फ्ही डहान कड्डियै डहाना दा मिट्ठा मुंह् करांदे कुंबां ते ओह् सुटदे तेल सुटदे खंड सुटदे फ्ही डहानै च हलवाई होंदा जेह्ड़ा अग्ग लाई दिंदा डहानै च अग्ग बाली बुलियै सगलें गी तुगा देई ओड़दे तुगा देईयै ते तुगा देईयै ते सगलें च पानी पाई ओड़दे पानी शैल करियै गड़कदा जिसलै ते गड़काई बिच्च दालां सुट्टी ओड़दे दिखदे जिसलै मांह् फट्टिये फ्ही ओह्दे च गर्म मसाला पाईयै हल्दी पाईयै शैल करियै फिरी चनें दी दाल जेह्ड़ी होंदी जल्दी बनी जंदी माहें दी दाली गी बड़ा टैम लगदा और माहें दी दाली गी बड़ा टैम लगदा ते ओह्दे बाद च टैम लगदा फ्ही ओह्दे च जिसलै बाह्रां इक बड़े दालां उतरी जंदियां फ्ही चौलें दे टप्प चाढ़ी ओड़दे तुगा देईयै खीरू दा टप्प चाढ़ी लेआ जां मिट्ठे चौल बनाई ले जां लोग बड़ा दान करदे नै फ्ही ओह्दै बाद च करियै ते धाम बनी जंदी चौल कड्डदे चौल कोई दो बज़े लगदे कड्डन कोई त्रै बज़े बनी जंदे बड़ी मुश्कल लगदी चौल कड्डनें गी ते फ्ही ओह्दे बाद च जिसलै चौल धाम बनी जंदी लोकें गी आखदे खआई आओ लोग बी खाई जंदे स्टैंडिंग प्रोग्रम कीते दा होंदा केंई मुड़े पड़कान लगी पौंदे मुड़े बड़ा कम्म करदे मुड़े कम्म करियै ते फ्ही मुड़ें गी पार्टी पूर्टी दित्ती जंदी ओह्ॅदै बाद फ्ही जिसलै धाम होई जंदी कंपलीट अट्ठ बड़े तक धाम चलदी केंई मुड़े भांडे लगी पौंदे मांजन फ्ही मुड़े भांडे भूंडे मांजियै फ्ही जिसलै अगले भांडे बची जंदे भांडे फ्ही अगले दिन मुड़े कट्ठे होईयै उनें पार्टी दिंदे सोडा पलै दे कदैं किश करा दे ओह्दे बाद च फ्ही मुड़ें गी मुड़ियै कैंपर लेईयै ते मुड़े भांडे जेह्ड़े मांजे दे होंदे लोकैं गलाए दे होंदे लोकें गी बापस दिंदे ते बापस देईयै ते फ्ही फ्मही मुड़ियै फ्ही डाह्न डूहन बंद करी दिंदे लोग तांईयैं तूं बोलना नी बल्लैं बल्लैं दिक्ख सालेआ इयां बोलदे